मूंखे पंहिंजे इंटरनेट जी स्पीड वधाइण लाइ हिकु नए अपाटमेंट में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जी ज़रूरत आहे त उन खे लॻाइण लाइ मां ब्रॉडबैंड सेवा प्रोवाइडिंग सां ॻाल्हाईंदमि की भई मूंखे वॾा वॾा डाटा ऐं वॾी वॾी फ़ाइलूं ऐं ऑफिस जे कम लाइ जो मां घर में ई कंदी आहियां ऐं घर में बि घणेई कंप्यूटर ते कम करिणो पवंदो आहे ॿारनि खे त उन लाइ मूंखे सुठो ब्रॉडबैंड कनेक्शन खपे मतिलबु ब्रॉडबैंड जी सेवा खपे जंहिंमें भई इंटरनेट जी एतिरी स्पीड हुजे ऐं सहुलो हले उन जे बारे में मूंखे ॿुधायो त भई मां कहिड़ो लॻायां ऐं उहो केतिरी स्पीड जो उन जो हूंदो छाकाणि त नॉर्मल ब्रॉडबैंड त सौ एम बी स्पीड जो हूंदो हू त घर में ऑफिस जे कम लाइ पूरो कोन पवंदो ऐं रोज जो ख़राब मौसम में बि सही हले भई हर वक़्तु हले घर में रुके न छाकाणि त ब्राडबैंड जो थींदा आहे हू पंहिंजो हिकु तरीक़े जो इंटरनेट सेवा थींदी आहे जेके अॼुकल्ह वाईफाई बि थींदो आहे अॼुकल्ह ए घरनि में हर घर में ज़रूरी थी वियो आहे त असांखे बि लॻाराइणो आहे त मूंखे इन जे बारे में सॼो मतिलबु डेटा जे बारे में सॼो ॿुधायो जय झूलेलाल